हम जे दर्शकके सामने गीत गबैत छियै ओहिमे हमरा डर भर घबराहट नहि होइए हम बहुत दर्शकके सामने हजार हजार दर्शकके सामने गाना गबैत छी तऽ हमरा ओहिमे झिझकसभ नहि होइए कियाक तऽ हम बहुत लोकके सामने कऽ चुकलहुँ हेँ गानामे जेनाकि कॉलेजमे कॉलेजमे जे प्रोग्राम होइत छै ओहूमे हम गेल छलहुँ ओहूमे हम गीत गओने छलहुँ एकबेर राष्ट्रगानमे पन्द्रह अगस्तमे इस्कुलमे ओहोमे हम बहुत लोकके सामने गीत गओने छलहुँ राष्ट्रीय गीतसभ फेर हमर कॉलेजमे एगो प्रोग्राम भेल छलए इएह मैथिली प्रोग्राम तऽ ओहिमे हम मैथिलिओमे गीत गओने छलहुँ तऽ एहिसभके लेल हमरा घबराहटसभ नहि यए हम कतेक जेनाकि कॉलेजसबसँ बहुत अपन अवार्डो जीत चुकल छी तऽ ईसभके लेल हमरा एकोरत्ती झिझकसभ नहि होइए नहि हम दर्शकके सामने घबराहट अनुभव करैत छी नहि किछो अपन गेलहुँ आरामसँ दर्शकसभके मनोरञ्जन केलहुँ गीत गाबि कऽ आओर हँ एहिसभके लेल हमरा कुछ झिझक विझक नहि होइए एहिसँ आगू